میری جو سب سے پسندیدہ فلم ہے وہ تھری ایڈیٹس ہے جس کے اندر جو اداکار ہے وہ عامرخان ہے اور بھی دیگر اداکار ہے جو اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے عامرخان نے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی اہم سبق بتایا گیا ہے کہ بّچوں کو جو پڑھائی کے دوران پڑھنی چاہیے محنت سے پڑھنی چاہیے لیکن پریشرائیز ہو کر بہت زیادہ دباؤ میں آ کر نہیں

کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہنرمند آدمی بننے کے لیے پڑھے یہ نہیں کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بھائی بس کامیاب ہو جائیں کامیابی بھائی جب آپ اگر ایک بار قابل بن جائیں گے ہنرمند آدمی بن جائیں گے تو کامیابی ایسی آپ کو چومے گی آپ کے قدم چومے گی اس کے اندر اور ایک سبق یہ بتایا گیا ہے گارجیئن کے لیے کہ آپ اپنے بچوں پر کوئی چیز زبردستی نہ کروائیں اگر اس کو پسند نہیں ہے کچھ کرنے کا تو اس پر تھوپے نہ اگر ان کو ڈاکٹر بننے کا من نہیں ہے تو مت اس کو زبردستی نہ کروائیں اگر اس کو انجینیئر بننے کا من نہیں ہے تو اس کو زبرسستی نہ کہیں کہ تم انجینیئر ہی بنو اس کو جو بھی پسند آئے وہ بنے وہ اگر وہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے تو فوٹوگرافر بننے دیں اگر وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنے دیں اس طرح سے بچّہ جس میدان میں جائے گا اگر وہ اپنے پسند کے میدان میں جائے گا تو اس میں وہ کامیابی حاصل کرے گا اس پر زبردستی نہ کریں